पंद्रहां डिसेम्बर ॿ हज़ार पंज टेवीह मार्च उणिवीह सौ छाहतरि नव मार्च उणिवीह सौ छाहतरि अरिड़हां नवम्बर उणिवीह सौ छावंजा्हु सतरहां नवम्बर उणवीअ सौ पंजवंजाहु